ओके शेतकाराचो सुसायड करपाचें मेन कारण जें जावन आसा की तांकां तेंच्या ऑक्युपेशनाक आनी तेंच्या कामांक कोण सपोर्ट करना तेंचें किदें आसा तें स्वता जावन तें आपल्या आपल्या हड्ड्यारूय घेता आनी आपूण स्वता जें किदें आहा तें हँडल करता आनी आपूणूत कितें आहा तें सांबाळटा सो जेन्ना तें किदें आपूण स्वता जावन किदें प्रत्न प्रयत्न करता किंवां पीक उगोवपाक सोदता किदें जाल्यार कितें तेंच्या मदीं येता आनी तांकां मागीर पीक उगोवपाक खूब त्रास जाता पयलीं म्हणल्यार ते खूब गरीब आसता तेंचे बॅकग्रावंडूत शेतकामतीचे जाल्ल्यान तेंचे एक बरो व्हडलो सोर्स आसना सो तें मागी मेन म्हणल्यार टॅक्नोलॉजी अफोर्ड करपाक शकना आनी गोवोरमेंट तांकां प्रयत्न करता तांकां आदार दिवपाचो पूण तेंय बी एक नागोवपाचें प्रत्न लायक तांकां तेंचो जो लोन आसता तो इंट्रस्ट रेट खुबूच वाडिल्लो आसता आनी खूब आसता की तो इंट्रस्ट तेंचे कडेन जायना तो लोन बी तेंचे कडेन मात्तूय पे म्हणटा तो करपाक जायना खूब त्रास पडटा सो जेन्ना पावस पडटात चड पावस पडटा तेन्ना तेंची शेतां फूल आख्खी बुडोन वयता आनी कुसोन वयता तितून शेतूच सपोजींग बुडोन गेलें आनी ते इंट्रस्ट आनी कसो भरतले लोन आनी गोवोरमेंटाचो कसो भरतले सो तांकां मात्तूय कळना आनी सपोजींग पावसूय ना जाल्यार आख्खें तेंची आख्खी जी जमीन आसता जें शेत आसता तें आख्खें सुकोन वयता करपोन वयता सो हितूंतल्यान तांकां एक पर्टिक्युलर सोर्स म्हणटा तो आसना लोन भरपाचो तें गोवोरमेंटाक कळना आनी मागीर तितून तांकां किदें करपाचें तें कळना तांकां कसलोच प्रत्न आनी आदार मेळना तितूंतल्यान तें मागीर सुसायड करपाचो निर्णय घेता आनी मागीर परत सपोजींग तेंच्यांनी शेत सपोजींग तेंचे बरें सक्सेसफुली जालें पिकलें सुद्दा जाल्यार मागीर तेंचे जें पीक आसा तें मार्केट प्रायजान कोण घेयना गोवोरमेंटान सपोजींग तेंच्या बल्कांनी घेतलें सुद्दां जाल्यार खूब कमी चीप प्रायजान घेता तितून तांकां कांय प्रोफीट सुद्दां मेळना तेंचे स्वताचें बेजीक नॅसेसिटीज आसता तेंच्यो गरजो नर्जो आसता त्यो तेंच्यो त्यो सुद्दां कांय भागना सारक्यो त्या पयशांनी हें गोवोरमेंटाक परत कळना आनी तितूंतल्यान तांकां मागीर मार्ग मेळना सो अशे तरेन तांकां ते त्रास खूब भोगता शेतकार जे शेतकामती आसता ते आनी तेज्या वयल्यान आपल्या सपोजींग आतां तांकां आदार दिवपाचो म्हणल्यार इफ सपोजींग आमचे शेतकामतिनी तेंचो जीव काबार केल्लो नाका जाल्यार तेज्या खातीर आमी आनी गोवोरमेंटान खूब प्रयत्न करपाक जाय म्हणल्यार तो म्हणल्यार तांकां लोन दिता गोरमेंट तेजेर मातसो इंट्रस्ट रेट आसा तो खूब कमींतलो कमी हितून दवरुपाक जाय किद्याक तेंची बाजू आमी बरे तरेन समजून घेवपाक जाय आनी कमी दवरूंक जाय इंट्रस्ट रेट कित्याक सपोजींग तेंचे पीक जातलें काय ना वर्साक सपोजींग एकदां करता तें आनी ते वर्साचे पयशे तेंच्यांनी फूल आख्खें वर्सभर त्या पयशांनी तेंच्यांनी तेंचो वेवस्था आनी सोय करूंक जाय ते गोरमेंटान मात्शें समजून घेवंक जाय तांकां की सपोजींग सपोजींग एक वर्साक पीक करता तेच सारकें जालें ना जाल्यार इंट्रस्ट आनी खंयचें दितले तें सो तें मातशें समजल्यार तांकां मातशें इजी पडटलें आनी बरें पडटलें आनी तेंच्या खातीर वेगवेगळ्यो पॉलिसी इमप्लिमेंट करपाक जाय हाडपाक जाय आनी तेंची लायबिलिटी आसता ती मातशी वाडोवपाक जाय आनी तांकां ट्रॅक्टर आसता परत तेजेर ते किदें शेताक लागून किदें रिक्वायरमेंट सपोजींग मागयता जाल्यार तेंचेर तांकां जी एस टी सुद्दां खूब वाडयल्ली आसता आनी तेंच्या खातीर तेंचे तेंचे तेंचे गरीबसाणीचे कोणूच चुरचुरे कर करना आनी तांकां इंट्रस्टूय तांकां हाय आसता मागीर जी एस टी तेंच्यानी सामकें डब्बलान ट्रिबलान भरचें पडटा हें कोणूत तेंचे समज तेंची बाजू समजून घेयना आनी मागीर तांकां लास्ट उपाय म्हणटा तो सुसायड करपाचें मार्ग दिसता आनी तांकां मेन म्हणल्यार गोवोरमेंटान फ्री मेन्युअर फर्टलायजर्स हें कितें आसता शेतान मारपाची वखदां ही तांकां मातशी फ्री दिवची म्हाज्या हिसपान तरी आनी गोवोरमेंट तांकां सामको नागोवपाक प्रयत्न करता पळय लायक तेंचे पीक आसा तें सामकें कमीच्या कमी भावान घेता तें सामकें रोंग तेंच्यांनी जे मार्केट प्रायजान फरक प्रायस कितें चलता तेंच्या पिकांचो त्यात प्रायजान गोरमेंटांनी घेवंक जाय आनी तेंची मातशी लायक ते फक्त गरीब लोक म्हणून तेंची एडवान्टेज घेवप ना आनी तांकां मातसो धीर जाता ते तरेन दिवप आनी आमच्या तरी आतांच्या सोसायटीन तेंच्या शेतकामी खातीर स्पेशल कावन्सींग कावंसलींग सेंटर्स बी म्हणटा तशें स्पेसिफिकली कांयत ना सो हांव किदें म्हणटा अशी दर एका टावनान दर एका सिटीन दर एका तालुकान एटलीस्ट हे शेतकामती खातीर एक तरी कावन्सिलींग सेंटर जावचेंच किंवां तेंच्या हात तेंच्या बद्दल परत गोवोरमेंटान खूब फोकस करचो आनी चिंतचो बिकॉज तेंच्या बद्दल आमची सोसायटी आमचे हें जग आसा तें कोणूच शेतकामतीच्या बद्दल तरी चिंतपाक वचना सो तांकां जेन्ना कोण समजुपी आसतलो तेन्ना ते सुसायड करपुपाचो मार्ग सोद सोदचे ना सो ते कोण तरी तेंच्या खातीर आयकुपाक रेडी आसा आयकुपाक तांकां सोदता तेंच्या खातीर तेंचे आयकून घेवपाक सोदता तें तशें जातकीर तें आनी सुसायड करचें ना तर ते येवन कावन्सिलींग से सेंटराचो उपयोग करतले म्हाका तरी दिसता आनी तांकां जाता ते तरेन गोवर्मेंटान मोटिवेट करपाचें की तांकां जी एस टी कोमी आसतली मागीर लोन्स लोन्साचेर इंट्रस्ट कमी आसतलो हितूर तांकां आत्मविश्वास तेंचो वाडटलो आनी तें असलें कितें जीव सोंपोवपाचो किंवां आपल्या आपल्या परिवाराक फॅमिलीक फाटीं सोडून वचपाचो निर्णय घेवचे कशेंच घेवचो ना आनी तेंची मेन प्रोब्लमा म्हणटा ती खूब आसता हीं आमच्या नॉर्मल लोकांक ते आमकां रियलायज सुद्दा जायना की तांकां कितें प्रोब्लम आसता तें तेंकां आमचें बेजीक जेवण खाणांक सामकें तळतळटा तें लोक सामकें आनी तांकां सारकें तेंचे बायल भुरग्यांक कोपडे आसना घालपाक तांकां स्वता तांकां रेंट सुद्दां सपोजींग ते भाड्याच्या घोरान रावता जाल्यार तें रेंट सुद्दां तांकां फारीक करपाक सामकें परवडना आनी तांकां मागी भायर काडटा तितूंतल्यान मागीर तेंची स्कू तेंची भुरगीं बाळ आसता तांकां तांकां स्कुलाची फीज भरपाक तेंचे कडेन पयशे आसना आनी मागीर तांकां लायटीची उदकाची बिलां कांयच तांकां भरपाक मेळना सो परत तेंचे सामकें दुस्काळ सामको आपापता तेंचेर आनी अशे तरेन ते सामके टळटळटा खाणा जेवणाक आनी परत आनी एकदां हांव म्हणपाक सोदतलें की गोवोरमेंटान तांकां जाता ते तरेन बारीक किंवां मोटें जाता तितलें पॉसिबल आसा त्या तरेन गोरमेंटान तांकां हेल्प करपाचें आनी तेंचो तांकां आदार दिवपाचो मेन म्हणल्यार आनी जें रेगुलर आतां तेंचें जे बैल आसता शेतांनी सो तांकांय तांकां कांय सारकें ट्रिटमेंट तेंचो कांय तांकां वखदां बी इंजेक्शनां टायम टू टायम मानना म्हणटगीर तेंचें बैल बी आसा तें परत मोरोन वयता सो तेंच्या खातीर गोवोरमेंटांनी रेगुलर मेडिकेशन्स दिवपाक जाय तेंच्या खातीर दर एका गांवान टायम टू टायम वचोन फ्री मॅडिकेशन तेंच्या खातीर दिवपाक जाय आनी अशें सगळे सगळे पॉयंट्स एक आनी एकदां गोवोरमेंटान मातशें चिंतून तांच्या बद्दल शेतकार कारांच्या बद्दल मातशें एक चिंतून निर्णय घेवचो अशें म्हणपाक शकता हांव